हा हैलो अचो अचो दादी कपिड़ा ॾेखारियांव साड़ियूं आई अथव सुठियूं सुठियूं हा हा पूनम साड़ी ॾेखारे कहिड़ो कलर खपेव ठीकु आहे ठीकु आहे मां पहिरीं तव्हांखे अछो थो ॾेखारियांव अछो ॾिसो इन में ॿूटियूं लॻलि अथव ऐं गोटो ऐं ज़री बि लॻलि अथव ॾिसो तव्हांखे वणे थी कपिड़ो बि सुठो अथव शानदार अथव ऐं न त ॾह भेरा माण्हू पुछंदव तव्हां खां न न कलर कान वेंदव कलर पको अथव न न सुकड़ंदी बि कान सुठी शइ ऐं कपिड़ो सुठो अथव तव्हां पाईंदव त ॾह माण्हू तव्हां खां पुछंदव की घणे आहे किथां वठी आई आहे त असां ईअं दुकान जो ई एड्रेस ॾींदा हा हा हा रेशम साड़ी हा हा हुन न त चई करे बसि करो रेशम वांगुरु अथव मस्तु कहिड़ो कलर हुन में बि अछो ई ॾेखारियां या ॻाढ़ो ॾेखारियांव अछा हिकु मिंट बिहो कढांव थो ॾिसो हीउ ॻाढ़ो कलर ही रेशम वांग़ुरु अथव रेशमी ॿूटा लॻियलु अथव मस्तु पाईंदा त वाक़ई में चवंदव माण्हू ही तव्हां त हेमा मालिनी पिया लॻो ईअं तव्हां लाइ पवंदी घट में घटि पंजुवीह सौ थोरो डिस्काउंट लो पंज सौ लाहे करे ॿ हज़ार हां से बि हिन ॻाढ़ीअ में हिकु ॿियो कलर अथव ॿियो ॾेखारियांव में उहो खणी पवंदव पंदरहां सौ चओ त ॾेखारियांव तव्हांखे सस्ती त हो पूनम सा पवंदव रेशमी साड़ी त भाई उन जो चई करे बसि त रेशम ई आहे ऐं पूनम साड़ी त थोरो तव्हांखे डिस्काउंट खणी वधीक ॾींदसि

अछा हा ठीकु आ्हे ॿई पैक आहिनि तव्हां चवंदा त फॉल लॻाराए ॾींदासीं पोइ खणी उन जा थोरा पैसा वधीक लॻंदव

क्वालिटीअ जी क्वालिटी जी त तव्हां चिंता ई न कयो तव्हां वाक़ई में तारीफ़ ई कंदा रहंदा ॿियनि खे बि तव्हांजे आड़े पाड़े वारनि खे बि ॿुधाईंदा की हिन दुकान ते वठी आई आहे मस्तु लॻी आहे ॾिसिजो तव्हां पाईंदा चवां थी न पाईंदा त ॾाढा जचंदव अछा अछा हा हा जय झूलेलाल